मध्य प्रदेश में व्यवसाय क्षेत्र स्थानीय समुदाय या समाज के लिए मेल जोल खाना एक अलग बात थी क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा राज्य में कपड़ा इस्पात खाद प्रसंस्करण आंटो मोबाइल्स के साथ साथ ऑटो कम्पोनेट फार्मा अप्टिकल्स फाइबर्स फाइबर्स के साथ साथ कपड़ों का भी व्यापार किया जाता है इसी के साथ खाने का भी यहाँ बहुत शौक है तो खाने खाद्य पदार्थों का भी यहाँ व्यवसाय होता है साथ ही में यहाँ पर खाद्य प्रसरण और कृषि कृषि यहाँ पे मुख्यतः व्यवसाय का साधन रहा है जैसे की यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ सोयाबीन चना गन्ना चावल मक्का कपास जैसे खेती कन यहाँ भंडारण है सबसे बड़ा भंडार है मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में ही हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो बड़ा कंपनी है यह भी अपने आप में समुदाय से मेल जोल खाता है क्योंकि यह लोगों को रोजगार प्राप्त करता है और अपने आपको आगे पहुँचाता है साथ में यह अपने आपका विज्ञापन भी बहुत अच्छे से करता है जिससे मध्य प्रदेश की गौरवशाली पात्र बने